پہلے فوٹو گرافی کے بجائے لوگ دوسروں کا ہاتھ کے ذریعے اور پینٹنگ کے ذریعے تصویر بنایا کرتے تھے اب برسوں بعد کیمرہ آیا پھر اس میں اتنی صفائی نہیں تھی لیکن آج کے دور میں موبائلوں کے جو کیمرے آ گئے ہیں اس میں بہت زیادہ صفائی ہے اور کیمروں میں پرانے کیمروں میں اور نئے کیمروں میں یہی فرق ہے کہ پرانے کیمرے جو تھے پہلے زمانے کے کیمرے اس میں فوٹو گرافی صاف نہیں ہوتی تھی لیکن آج کے دور کے موبائلوں میں جو کیمرے ہیں اس میں فوٹو اتنا صاف آتا ہے کہ حقیقی تصویر بھی بدل سکتی ہے